जोंना हासारानो गोबोरानो जोंनिया बेनो फ्रथम हासारा इनो जोङो जोथोन लाखिनांगौब्ला जों फुख्रि जावनांगोन हाख'र हाख'र जावनानै जायगा थाइसेयावनो गारजोबनांगोन आरो गोबोरखो इनिफ्राय जेब्ला इ हाख'रा बुंबाय इखो जिगाबजो फबदो फबनानै दोनदो इनिफ्राय बे जेब्ला सेवगोन होनब्लाना हासार गोसोम जाबोसिगोन ना गुन्दै जाबोसिगोन इखो जोङो आबादारियाव आबादाव जों होयो जेनेबा खोथियाआवबो जों खोथिया फोब्ला खोथियायावबो गारनो हायो आरो माइ गायब्ला माइ गायनायावबो होनो हायो सोबबावबो गारनो हायो मैगं थाइगं आवबो गारनो हायो सोबावबो जायगायाव गारनो हाजोबो इनिफ्राय जों आरो माबाव जोंथ' हासार जों दा इउरिया हासार जोंनि जायगायाव इखिनि फोथाराव दे इउरियाहाजों जों सोमोन्दो गैया जोंनि सोब हासार गोबोर हासार आरो जोंनिया बिदि हासारबो होलायनाङा फ्रबल माइ जायो जोंनिया दा बिगासे हायाव बिस मन फसिस मन आरो बयबा हायाव थ्रिस मनालागै जायो जोङो खेथिखो मोजां मोन्दों आरो जों दा बर्थ'मान मोनगासिनो दं देनां उनाव मा जागोन इखो जों मिथिया इनिफ्राय आरो जौगाथाइनि बाथ्रा फुंसे आं बुंना होबावसै जौगाथाइआ माने जोंनि बर'फोरा हा बर'फोरा जुदि खौसेथि जुदि थाया ओ खौसेथि जुदि थायाब्ला खिन्थु जोंनिया जौगानायाव थांनाय नङा मानो होनोब्ला जोंनिया धोरोमा मोनसेल' जानो नांगोन जिहेथु जोंना बाथौ बाथौ हारिया बाथौखो लानो नांगौ सब बर'आनो जोंनिया बाथौखौ लानांगौ होमब्लासो जोंनिया बि माबाया बर' हारिया उदांआव फैनो हागोन फैगोन नङाब्ला फैआ जेसे जुजिबाबो फैआ जोंना खृष्टियान दं हिन्दु दं हेन थेन दंजोबो सोरबा अनुखुल सोरबा गौरांग' सोरबा माबा जांख्राव थांख्राव दंलायोनो खोरोम थोरोम इखोसो जोंनिया बजबना दं जोंना बाथौ खौ लानांगौ बाथौखो जेन'बा एग ल' जानो नांगौ बाथौखौ होनबानै जोंनिया बे बर'आ मोजां उदांस्रियाव थांगोनदै नङाब्ला जाया इखिनिखोनो बुंना आं फोजोबबाय लै